मां वीडियो गेम जे बारे में ॼाणंदो आहियां पहिरियों त वीडियो गेम जा हूंदा हुया पर हाणे त मोबाइल सभिनी वटि आहे ऐं उन्हीअ में ई त कॾहिं कॾहिं मूंखे टाइम मिलंदो आहे त मां उन्हीअ में टे चारि गेम खेॾंदो आहियां जीअं लुडो मारियो और इहो उन में बि ईअं ई घणा ई गेम हूंदा आहिनि त जॾहिं टाइम मिलंदो आहे त मां खेॾंदो आहियां अॼकल्ह ॿारनि खे बि मोबाइल जा गेम ईंदा आहिनि ऐं हुन खे मां मोबाइल ॾींदो आहियां त उहे बि पाणे ई गेम खेलंदा आहिनि ऐं गेम जे बारे में मूंखे बि सम्झाईंदा आहिनि त मां वरी हुननि खां पुछी करे गेम खेॾंदो आहियां